دہلی کئی صدیوں سے دارالسّلطنت رہا ہے یہاں پر جمہوری نظام آنے سے پہلے انگریزوں کا نظام رہا اور اس سے پہلے مغلیہ سلطنت تھی اور اس سے پہلے بہت سارے بادشاہ ہوئے اور قدیم ہندوستان کی تاریخ میں ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے راجاؤں کی بھی حکومتیں رہی ہیں تو ان مختلف حکومتوں کی وجہ سے یہاں کئی طرح کے ثقافتی اثرات اکٹھا ہو گئے ہیں کئی طرح کے تاریخی آثار جمع ہو گئے ہیں خاص طور سے مغلیہ عہد کی جو باقیات ہیں لال قلعے کی شکل میں یا ہمایوں مقبرے کی شکل میں یا پھر جامع مسجد کی شکل میں یا پھر جین مندر کی شکل میں وہ ساری چیزیں یہاں کی ثقافتی زندگی کی بھی تشکیل کرتی ہیں اور خاص طور سے ایک یادگار کے طور پر اسے باقی رکھنے میں مدد دیتی ہیں اور یہاں پہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ زبان بھی خاص طور پر تہذیب اور ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے کیونکہ دہلی اور نواحِ دہلی میں اردو زبان کا ارتقا ہوا اردو زبان یہیں پلی بڑھی یہاں پہ بہت سے شاعر اور ادیب ہوئے جنہوں نے اچھی شاعری کی قصیدے لکھے غزلیں لکھیں مثنوی مثنویاں لکھیں تو یہ خاص تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو تشکیل دینے اور بنانے میں دہلی کا بہت اہم رول ہے خاص طور سے زو ثقافت جسے ہم تکثیری ثقافت کہتے ہیں جس کے اندر مختلف گروہ اور مختلف طبقات کی نمائندگی ہوتی ہے ان کے مذاہب کی نمائندگی ہوتی ہے ان کے کلچر کی رہن سہن کی نمائندگی ہوتی ہے اس نمائندگی کی لحاظ سے دہلی خاص اہمیت کا حامل ہے اور اس کا محلِّ وقوع بھی اہم ہے کہ یہ کئی صوبوں کے درمیان واقع ہے خاص طور سے اترپردیش کا صوبہ جو اپنی آبادی کے لحاظ سے بھی اور اپنی طول و عرض کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے اور خاص طور سے سیاست میں اور ثقافت میں اس کی ایک اہمیت ہے تو ان صوبوں کے درمیان دہلی کی خاص اہمیت ہے ملک کا دارالسلطنت ہے اور مختلف تہذیگوں تہذیبوں کا سنگم رہا ہے اس لیے دہلی کو خاص اہمیت حاصل ہے اور مذاہب زبان تاریخ اور یہاں کا محلِّ وقوع یہ سب مل کر دہلی کو ایک ثقافتی مرکز کے طور پر لوگوں کے لیے پر کشش بناتے ہیں